میں پچھلے چھ ماہ سے یہ ایئرکنڈیشنر استعمال کر رہی ہوں اور میرا تجربہ بہت شاندار رہا ہے یہ بہت تیزی سے کمرہ ٹھنڈا کرتا ہے اور اس کی کولنگ پاور واقعی زبردست ہے انویٹر ٹیکنولیجی کی وجہ سے بجلی کی کافی بچت ہوتی ہے جو لمبے عرصے میں فائدے مند ہے اس کی آواز بہت کم ہے جس کی وجہ سے نیند میں خلل نہیں پڑتا اس کا ریموٹ کنٹرول بھی جدید فیجرز سے لیس ہے اور استعمال میں آسان ہے انسرٹالیشن کا عمل وقت پر اور بہت پشہ ورانہ انداز میں مکمل ہوا مجموعی طور پر یہ ایک قابل اعتماد پائدار اور بجٹ فریڈلی ایئرکنڈیشنر ہے جسے میں ضرور دوسروں کو بھی تجویز کروں گی